आजकल टेक्नोलॉजी ने हमारा जीवन इतना आसान बना दिया है हमें इतने सुख सुविधाएँ प्रदान की है हमें इतनी फैसिलिटीज़ सब चीज़ों की मिल गई जिसके बारे में हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी जैसे कि आज फ़ोन है अब सबके पास फ़ोन है पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे को खबर देने के लिए चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे जो कि पंद्रह और बीस दिन में पहुँच पाती थी पर अब फ़ोन से कोई एक जगह पर बैठे बैठे दूसरे शहर में विदेश में बैठे हुए अपने किसी रिश्तेदार से बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पर फ़ोन फेस देख सकते हैं बात कर सकते हैं इन्टरनेट से हम किसी भी दूर बड़े से बड़े तीर्थ स्थान की आरती में शामिल हो सकते हैं दर्शन कर सकते हैं बहुत सुविधा हो गई हैं सभी को बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है जो टेक्नोलॉजी से काफ़ी सुविधाएँ हो गई हैं अब जैसे पहले टिकट की लाइन में सबको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था बस की टिकट है ट्रेन की टिकट के लिए महिलाओं के लिए बुज़ुर्गों के लिए बहुत परेशानी हो जाती थी बट हम अब घर बैठे ही बैठे टिकट की बुकिंग कर सकते हैं होटल की बुकिंग हो जाती है तो यह बहुत सुविधाजनक है सभी के लिए बैंकिंग से हम ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं पहले उसमें भी बहुत दिक्कत होती थी और समय बहुत व्यर्थ होता था आज अब कोई भी गाँव में बैठे बैठे किसी की बेटी शहर में पढ़ाई कर रही है तो कोई फीस की चिंता नहीं होती है बस कुछ ही सेकेंड में फीस भर दी जाती है और निश्चिंत हो जाता है कोई भी माता पिता तो इससे बहुत सुविधा हुई है